दू अप्रैल दू हज़ार चौदह तीन मई दू हज़ार सत्रह आठ अगस्त दू हज़ार नओ चारि चारि पाँच चारि अक्टूबर दू हज़ार सात तीन अक्टूबर दू हज़ार छओ